میرے خیال میں یہ زبان میری ریاست کے ثقافتی شناخت میں بہت ساری کر بہت ساری کردار ادا کرتی ہے ایک تو اس کی وسعت اتنی ہے کہ اسے فروخت کیا جاتا ہے پھر اس سے تہذیب آتی ہے گھر میں بڑے چھوٹوں کی تمیز ہوتی ہے اور اس سے ہماری زبان صاف بھی ہوتی ہے اور یہ زبان ہمیں جدید ہندوستان کے بارے میں بتانے میں میں مدد کرتی ہے